पेंटिंग मतलब सिर्फ़ पेंटिंग नेईं ऐ एह्दे पिच्छें इक आर्ट होंदी ऐ इक कला होंदी ऐ जेह्ड़ी हर कोई नेईं करी सकदा एह्दे इसी करने ताहीं सिर्फ थुआढ़े अंदर टैलेंट होना चाहिदा पेंटिंग दा में जेल्लै नि'क्की ही में स्कूल च पढ़दी ही उ'त्थें असें ई पेंटिंग बनाना सिखांदे हे जि'यां मतलब कलर च जि'यां नि'क्के बच्चे गी सखांदे ड्राइंग करना कलर करना इ'यां असें बी सखांदे हे ते ते में जेह्डे़ में करदी ही ते मतलब में बड़ा शैल करदी ही ते मेरी टीचर मिगी आखदी ही तू अच्छा करदी अच्छी ड्राइंग बनानी ते एह्दे कन्नै मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आइया कि मतलब में पेंटिंग करना इ'यां में कुतै सिक्खेआ निं बस स्कूलै च बचपन च सिखांदे हे कि इ'यां पेंटिंग करो इ'यां उ'त्थें छड़ी ड्राइंग सखांदे हे बाद फिर में फोना च दिक्खी दिक्खियै कोई अग्गें पिच्छें मतलब फ्ही में ड्राइंग बनाना सिक्खी फ्ही में हून मतलब आं मतलब कोई स्कूल च कोई इवेंट बगैरा होंदा उ'त्थें अस कोई चार्ट बगैरा बनाने होंदे कोई पोस्टर बगैरा बनाने होंदे ते मिगी टीचर आखदे ते में ओह् बनानी आं पेंटिंग करना मतलब कि हून मिगी इ'न्ना आसान लगदा कि में कुदै बी दिक्खां जेह्ड़ी पेंटिंग दिक्खां ओह् में बनाउनी पेंटिंग च मिगी स्केच स्केच पेंटिंग होंदी जेह्ड़ी ओह् सारे शा शैल लगदी पेंसिल कन्नै बनांदी कलर बगैरा आह्ली इ'न्नी शैल निं लगदी जेह्ड़ी पेंसिल कन्नै पेंटिंग करदे नी ओह् पेंटिंग मिगी शैल लगदी में हून इ'यो करदी आं फोन च पेंटिंग कड्ढनी आं ते में अपने घर इक डायरी बनाई दी ऐ इक मतलब रजिस्टर ड्राइंग पैड टाइप रक्खे दा ऐ में ओह्दे बिच अपनी सारी ड्राइंग बनाई बनाई रखनी आं में अस हून जि'यां में एन सी सी ज्वॉइन कीती दी ऐ ओह्दे बिच बी बडे फंक्शन होंदे बडे़ कल्चरल प्रोग्राम होंदे जेह्डे़ च असें पोस्टर ड्राइंग बगैरा बनाने होंदे ते मैडम मिगी दिन्दी बनाने ताहीं ते में उसी शैल करी बनाई लै रक्खी बनाइयै देई ओड़नी बड़ी बार में पेंटिंग बनाई दित्ती स्कूल च इवेंट च मेरी पेंटिंग लग्गी दी ऐ मतलब अ इ'यां मतलब की में फोन च गै सिक्खे दा बा मिगी लगदा ऐ जेह्ड़ी बच्चें गी पेंटिंग सिक्खन दी ट्रेनिंग ऐ ओह् देनी चाहिदी क्योंकि हर कोई नेआं निं होंदा कि फोन च गै दिक्खी सिक्खी सकै केईं बच्चे नेह् बी होंदे न कि जि'नें गी तुस सिखाओ ते सिक्खी सकदे ठीक ऐ मेरा बी एह् मानना ऐ कि बच्चें दे ताहीं ट्रेनिंग दे इंस्टीट्यूट होने चाहिदे इ'यां बी बडे़ इंस्टीट्यूट खु'ल्ले दे बच्चे दी पेंटिंग सखान दे स्कूलें च बी सखांदे एक्टिविटीज होंदी ओह्दे च बी सखांदे बा बच्चें ई अपनी बी मैह्नत करनी चाहिदी जेह्ड़ा बंदा आपें जि'यां मैथ होंदा मैथ गी असें सिक्खना पौंदा इ'यां गै पेंटिंग बी इक सब्जेक्ट ऐ पेंटिंग बी असें मतलब कि अस बनागे ते असें गी आह्गी ठीक ऐ मतलब कि तुसें प्रेक्टिस करनी पौनी पेंटिंग सिक्खन ताहीं प्रेक्टिस करनी पौनी ठीक ऐ ते अस प्रेक्टिस करगे ते असें ई पेंटिंग आह्ग क्योंकि एह् पेंसिल चलाना कलर करना एह् इजी निं होंदा इसी सिक्खना पौंदा पेंटिंग कि'यां करनी स्केच पेंसिल कि'यां चलाना एह् सारी इक कला होंदी जेह्ड़ी प्रेक्टिस करने कन्नै आंदी ते इस्सै ताहीं बच्चे दी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बी होने चाहिदे ते बच्चे सिक्खन होर घर बी उ'नें करना चाहिदा प्रेक्टिस ते पेंटिंग च कोई मुश्कल कम्म नेईं ऐ इजी कम्म ऐ इसी बस मतलब की बार बार करना पौना ते में बी पेंटिंग च इ'यां गै इंटरस्ट पेआ हून मिगी पेंटिंग करना बहोत अच्छी लगदी जादा ते स्केच आह्ली पेंटिंग गै शैल लगदी ऐ ते अपने घरै बड़ी सारी पेंटिंगां इ'यां बनाई दियां केईं बार ते मतलब पेंटिंग करने ताहीं तुसें ई मेहंदी लाना बी आई जंदी डिज़ाइन पाना बी आई जंदे पेंटिंग दा इ'यो फायदा ऐ कि तुस कोई बी कल्चरल कोई बी फंक्शन होग उ'त्थें तुसें इ'यै होंदा कि मेन पेंटिंग होर बी चीजां होंदी बा मिगी पेंटिंग च इंटरस्ट ऐ तां करी में पेंटिंग क्राफ्ट होइया बगैरा बगैरा बड़ी चीजां तां करियै मिगी पेंटिंग शैल लगदी पर बच्चें गी सिक्खना चाहिदा क्योंकि पेंटिंग करने ते कन्नै उं'दी क्राफ्ट उं'दी क्रिएटिविटी ऐ ओह् बढ़दी ऐ ते तां करियै मिगी पेंटिंग शैल लगदी ऐ